नमस्ते मैं मनीष बात कर रहा हूँ क्या आप आशिवा ट्रेवल एजेंसी से बात कर रहे हैं जी जी मुझे कल के लिए कार किराये पर चाहिए थी क्या आप दे सकते है जी जी मुझे कल इंदौर जाना है भोपाल से तो मुझे इस सिलसिले में कार चाहिए जी मुझे माता पिता को वहाँ से लेकर आना है अपने वापस स्थान पर इसलिए मुझे कार किराये पर चाहिए थी तो जी आप बता दीजिए कार कब मिल सकती है जी मुझे कल शाम को पाँच बजे चाहिए जी आप मुझे बता देना जी जी आप क्या आपके पास ड्राइवर हो जाएगा आपके पास जी क्योंकि मुझे ड्राइकर ड्राइवर की भी ज़रूरत है अगर मुझे लगेगा तो ड्राइवर भी जी तो इस सिलसिले मे मुझे एक कार बुक करनी थी जी मुझे सिर्फ दो दिन के लिए चाहिए जी आप एक काम कीजिए मेरा नम्बर लिख लीजिए तो आप मुझे सम्पर्क कर लेना जी तो आप बता देना जी मिल सकेगी कार जी धन्यवाद